राजस्थान में विभिन्न धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं राजस्थान हिकु अहिड़ो आहे की इन में सभिनि धर्मनि जा माण्हू हिक ॿिए सां गॾु मेलजोल सां रहंदा आहिनि उन्हनि में प्राम प्रेम प्यार ऐं सम्मान जी भावना हूंदी आहे हिक ॿिए जो साथ ॾींदा आहिनि मुश्किलु घड़ी में बि डुकी करे अची वेंदा आहिनि हिकु ॿिए वटि ऐं कंहिंजी को मतिलबु हारी बीमारी थींदी आहे उने में बि फ़टाफ़ट ईंदा आहिनि हेसि ताईं की सुख दुख सभिनि में साथ ॾींदा आहिनि हिक ॿिए जो सभेई धर्मनि वारा हिक ॿिए खे ऐं सभिनि में सम्मान जी भावना आहे धार्मिक भावना जीअं धार्मिक मेला लॻनि कहिड़ा बि सभु ज़ाति जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं कोई तीज त्योहार बि हिते गॾे मिसे मल्हाईंदा आहिनि चाहे उहो जीअं दरगाह में मेलो लॻंदो आहे उर्स जो त बीं ज़ातुनि वारा वेंदा आहिनि पुष्कर में लॻंदो आहे त सभिनी ज़ातुनि वारा वेंदा आहिनि हेसि ताईं की हिते पंहिंजे अनासागर जी जो अजमेर में आहे चौपाटी उते तव्हांखे हर धर्म जा माण्हू पाण में गॾे मिसे ॻाल्हाईंदे ॿोलाईंदे नज़र अची वेंदा हीअ सभु धर्मनि जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि ऐं गॾे मिसे पाण में प्रेम भाव सां रहंदा आहिनि कंहिंमें भई अहिड़ी कोई कटरता जी भावना कोन्हे समायवाद आहे निर्धार में कोन्हे